बिहार देशके विज्ञान आओर प्रौद्यौगिकी क्षेत्रमे बहुत तरहके अन्तराष्ट्रीय लोकसभ देलकै जेनाकि आर्यावर्त आओर बहुत आओर तरहके छथिन जे बिहा बिहार एहि सभ विद्वानके मामलामे बहुत आगू छै ओ राज्यक नाम दुनिआँके सामने बहुत गलत तरहके आब प्रस्तुत कयल जा रहल छै जे एतय लोक पढ़ल लिखल नहि छै एना नहि छै से गलत भेलै बिहार राज्यमे बहुत्त आओर तरहके जेना जीरोके आविष्कार बिहारेके लोक कयने छथिन आओर बहुत तरहके छै जेना जीरोके आविष्कार अगर नहि भेल रहितै तऽ मैथके कतेक सवाल छै जे नहि हल भऽ सकितै आओर ओ दुनिआँके बहुत पैघ चेहरा देलकै बिहारके तरफसँ जे ई निकलल रहै जीरोके आविष्कार जे भेल रहै से बहुत तरह बहुत नीक आओर ऑनलाइन एजुकेशनमे तऽ एखन जेना एखन जनरल कम्पिटिशनके नाम लैए तऽ सभसँ पैघ भेलथि खान सर खान सरसँ पैघ तऽ एखन कोइ नहि छथि ऑनलाइन एजुकेशनमे जनरल कम्पिटिशनमे सेहो बिहारेसँ छथि ताहि दुआरे ऑनलाइन एजुकेशनोमे बिहार बढ़िआँ कऽ रहल अछि आओर आगू आओर बढ़िआँ करत